دس ہزار ایک سو پانچ بیس ہزار دو سو بیس پاںچ ہزار چھ سو پچاس ایک ہزار ایک سو دو چھ ہزار دو سو پانچ